अखाखौथ' जोंनो नांगौ जोंनि जायगायाव अखाया एप्रिल दाननिफ्रायनो हाजेननाय जायो एप्रिल दाननिफ्राय हायै हायै जोंनिया एप्रिल मे जुन जुलाइ आगस्ट' सेप्टेम्बरसिम जोङो अखाखौ जोंनि जायगायाव मोननो हायो अखाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां अखा बोथोराव जोङो आबादबो मावो माइ आबाद मावो जोंनि हालामाव जोंनि जायगायाव माइ आबादनि थाखायथ' अखाया जोबोद गोनांथि जे जोंनियाव इरिगेसननि फेसिलिटिसफोरा फ्राय जायगायावनो गैया नालाय बेनिखायनो जोङो जेब्ला आबाद मावो खेति बाति मावो अब्ला जोङो अखानि सायावनो सोनारनो गोनां जायो दा बै समाव आबाद मावनाय समाव अखा हायाब्ला जोबोद माने खस्त' मोनो आबाद मावनो खस्त' जायो दा एबारनि बोसोरावहाय अखाया जोंनिया मास मोनथामसो मास मोननैसो रानिं हानाय जादों जुलाइ आगस्ट' बे मोननै दानाव जोबोदैनो जुब जुब अखा हानायखौ एबारनि बोसोराव जों मोनबोदों दा बे मासावहाय दा बांद्राय अखा हानायनि थाखायबो जोबोद खस्त' मोन्दों न'फोराव माइ लामनो हायिनि थाखाय जे माइरंफोरनि थाखाय ओंखामनि थाखाय खस्त' जादों मिलआव लांनो थाखाय दा बेफोरबायदि खस्त' जानायखौबो जों नुनो मोनो आरो बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव जोंहा दै बानाबो नुनो मोनो दैबानायाबो बिराद गामि ओनसोल बे दै दैमा खाथिफोराव थानाय गामि ओनसोल बेफोरखौहाय जोबोद खस्त' भुगिनांनायखौ जों नुनो मोनबोदों दा एबारनि बोसोरावबो जोंहा हा गिसिखानाय हा खुरखानाय बे ओनसोलनि मानसिफोरा गामिखौ न' बां नागारै नागारै दाबसे जायगायाव रिलिफ केम्प फाथिनानै थाहैनो गोनांबो जादों दा बेनिखायनो अखायाथ' जोंनि थाखाय मोजांबो आरो बेराफारसेथिं बांद्राय अखा हायोब्ला बे जोंनि थाखाय खहाबो खालामो दा जों बुंनो हायो जे अखाया बेराफारसेथिं जोंनि थाखाय बोर आरो बेराफारसेथिं मोनसे सावबो